औ

नाइनथिन ओइथिफर फ्रम'सन थ' माबा खेदार जादोंमोन खेदार गेलेनाय होनो बेखौ आं लायाखिसै रिथियार माने आं मावजोब खायाखै दस बोसोर मावना फैनाय जादों आं थ्रिनिंखौ होदों सिलं मोवफाद ओमफ्राय फसथिं जादों सिगाङाव गार' हिलस टुरा टुरानिफ्राय थांदों मनिपुर इमफोल ओमफ्राय खाबसिन फालेल बिनिफ्राय थुरायाव फैफिनबाय थुरानिफ्राय नाइनथिन ओइथिओइदाव सिदा फ्लाइदजों थांबाय माबा गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लि दिल्लियाव ओइथिओइद एप्रिल एप्रिलनि साद थारिखाव जों सहैबाय दिल्लि दिल्लिनिफ्राय ओमफ्राय ट्रेन गाखोबाय जोङो पानजाब अम्रिदसर पानजाब अम्रिदसराव आद बोसोर बेवहाय थाबाय पानजाब अम्रिदसरनिफ्राय सिदा थांबाय कास्मिर कास्मिराव थांबाय बेयाव बोसोरसे देर बोसोर थानाय जादों बरफ सा सा बेरायदों औ हाजो सा सा बेरायबाय बेवहायनो ओमफ्राय अमरनाथ धामावबो थांबाय एख्सफ्रेन्सयाथ' मोजां बे बायरायाव जाय गिदिङो बियो जेरावखि थाया मोजां मोनो आरो औ जेरावखि थाङा फौजि मानसिना जाहैबाय मा जेरावखि थाङा बेयाव मिलायना थानांगौ जानानै फैयो नालाय हाग्रा बारियाव थाबाबो बे फुरथि गामि एरियायाव थाबाबो फुरथि औ गोजोनथों